ابھی تک کی زندگی میں جو میری سب سے بڑی کامیابی ہے وہ کامیابی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے اُس داخلے کو لینے کے لیے مجھے بہت اچھے خیالات کے ساتھ پڑھنا پڑا اچھے سے محنت کرنی پڑی کڑی محنت کی میں نے اچھے اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا اور بہت اچھے خیالات کے ساتھ میں نے ایگزام میں نے ایگزام دیا اور ماشاء اللہ میرا اچھا رینک بھی آیا